मैंने अब तक की सब से ख़ूबसूरत हाइकिंग यह की है कि मैंने अपने घर से बाइक लिया और मैं सीधे फुल इस्पीड सब कुछ पेट्रोल वग़ैरह सब कुछ बांध के उस में सब कुछ खाना वाना बांध के सारे किट्स ले के जो मुझे रास्ते में परेशानियाँ हो तो मैं उसे हल कर सकूँ मैं सीधे लद्दाख़ के लिए निकल गया मैंने बहुत गाड़ी चलाई बहुत कस कस के गाड़ी चलाई फिर मैं सब से ऊपर की चोटी पर पहुँचा बाइक से और मुझे बहुत डर लग रहा था अगर मैंने ब्रेक लगाया तो मैं सीधे धड़ाम से नीचे आ जाऊँगा फिर मैंने बहुत अच्छे से प्रयास किया वहाँ मैं पहुँचा वहाँ जब सूर्यास्त हुआ तो एक अजीब सा अनुभव हुआ बहुत ही अच्छा महसूस हुआ मुझे लगा कि मैं ने यह एचीव कर लिया जैसे माउंटेन ड्यू पी के सलमान ख़ान प्रचार करता है उसी तरह अचीव कर लिया डर के आगे जीत है